देखिऔ ई प्रकृतिके संसाधन जे कहैत छथि पोखरि मखान पान मैथिल लेल ई प्रसिद्ध यए एहिमे मखान के खेती ओहिमे कए सकैत छी नहर पटाए सकै छी अपनेक एहिमे माछ पालन कए सकै छी माछो पालन हेतै मखानके खेती हेतै चर चहतरिमे ओहिना जमीनसभ सभटा खराब भेल छै खेसरी पड़ल यए तऽ ई भथौर भेल यए तऽ ओकर व्यवस्था सरकारी योजनाके थ्रूसँ से पोखरि खुना कऽ ओहिमे माछो राखि सकै छी आ ओहिमे मखानो राखि सकै छी ई संसाधन जे सरकार जखन ई चर चातरिमे देखथिन तखने ई सम्भव यए ई ई प्राइवेट लिमिटेडमे ई नहि सम्भव भए सकैए आ ओ ओहि संसाधनसँ लए कऽ जे बन्सी तन्सीपरमे प्रतिबंध अइ जे जे ई चोर उचक्कासभ जे घूमै छै बंसी लए कऽ हमही कहैत रहियै मनोहर पोथी नहि तोरा कीन कऽ दैत छौ माय बाप आ बंसी पोथी कीन कऽ दैत छौ बंसी पोथी लए कऽ ओ मतलब देखै छियै जे सभटा बंसी लए कऽ ओ मारैत रहै छै आ मनोहर पोथी कीन देतै दस टाकाके तऽ इस्कुलमे ओकर ज्ञान हेतै तऽ हम अपन सर्वेमे ओकर मिला कऽ कहैत छी मोदी सर्वेमे जे तोरा मनोहर पोथीके पैसा दै छिऔ आ तू बंसी पोथी कीनैत छह हमरे गाममे छथि एगो कोयला पर्थी दुर्गा भैआ दुर्गा भैआ कहैत छनि हुनका पोखरिमे चारू तरफसँ बंसी पथैत रहैए मने ओ जेता गामपर सँ तामे ओ चारू जे मनोहर पोथी लेत बंसी पोथी माय दए दै छै निकालि कऽ जे बंसी पोथी खेलयमे ओकरा कनी खीजबै छी जे मदरसा जो इस्कुल जो मनोहर पोथी लै लेल महात्मा गाँधीके देखही फोटो तोँसभ बंसी पोथीसँ पथने रहै छेँ कए टा झगड़ा भए जाइ छै चोर चोरसभ पोखरि सभ जे माछ मारने घूरैए संसाधन मने जे पानिसभ जे नरबट बँटल यए ओकरा पोखरि जे खुना लेत तऽ माछो हेतै आ मखानो हेतै